पशु पालन के साथ साथ साइड बिजनेस में मांस अंडे दूध ऊन के अलावा पशुओं की खाद है पशुओं का लेन देन है वे किया जा सकता है जिससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है इसके अलावा अन्य कईं बिजनेस हैं जैसे उनके खाद का निवारण है वह कर सकते हैं